पंहिरे मूंखे कम्पयूटर हूंदो हुयो उहे जॻह बि जाम खणंदो हुयो ऐं हुनजा पार्टस बि अलॻि अलॻि हूंदा हुआ जीअं त डेक्सटोप सी पी यू माउस कीबोर्ड स्पीकर ऐं हुन ते वेई करे मूंखे हिक हंधि कमु करिणो पवंदो हुओ ऐं साॻो ई कमु वरी मूंखे ऑफिस में वञी करे बि करिणो पवंदो हुयो उनमें मुंहिजो टाइम बि जान वेस्ट थींदो हुयो पर हाणे मां ऐपल जो नयो लैपटॉप वरितो आहे जंहिंमें सुठा फीचर्स बि आहिनि ऐं हुनखे मां किथे बि खणी वञी करे केॾी महिल बि कमु करे सघंदी आहियां साॻा ई जेके कम्पयूटर में अलॻि अलॻि पार्टस हूंदा आहिनि उहे सभु पार्टस लैपटॉप में हिकु में ई मौजूदु हूंदा आहिनि